باہر کا کھانا کھانے سے ہمیں ایلرجی ہوتی ہے باہر کا کھانا نہ کھائیں جنک فوڈ وغیرہ اوائڈ کریے اِس میں پابندیاں لگا دیجیے جنک فوڈس کھانے سے ہماری صحت پر بہت ہی صحت خراب ہوتی ہے جتنا ہو سکے ہم گھر پر پکائیں اور خاص طور پہ گھر کے کھانے میں جو اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں جس پکاتے وقت آئل کم ڈالیں لو فیٹس چیزیں پکائیں اور جتنا ہو سکے باہر کے جنک فوڈس کھانا اوائڈ کر دیجیے جس سے ہماری صحت پر بہت خطرا بہت اچھی نہیں ہوتی ہماری صحت کے لیے صحت کے لیے گھر کا کھانا بہتر ہے